हांवेन टिवीचेर कितलेशेॆच वेळार खबरां मदीं जाल्लो वाद पळयलां तांचे विशीं सांगपाचे म्हळ्यार असो केन्नाय कसलोय वाद जाता तेन्ना त्या एकाच गोश्टीचेर ते कितलेशेंच वेळां दिसयभर ती बातमी सांगत रावता परत परत सांगत रावतात खुबश्या वेळार सांगतात दिसाचें आमी केन्नाय सकाळीं लायली दनपरां लायली रात्री लायली टि वी तेन्ना आमकां एकच खबर परत परत सांगिल्ली किंवां परत परत आयकूंक येता आनी एका अँकराचे नांव सांगपाचे म्हळ्यार झी न्युजाचे सौरभ राज जैन